अगरि असां राजस्थान सां यात्रा करियूं था या कहिड़ी स्थानु सां यात्रा या सफ़र करियूं था त असांखे हुन वक्तु जो परेशानी थींदी आहे हुन सां सर्तकु रहण ॾाढो तमामु जरूरी आहे जीअं त झुठो संदेशु अगरि तव्हांखे केरु धोखाधड़ी जे में फसाए थो या तव्हांखे कुड़ो कुड़ो संदेशु मोकिले थो तव्हांखे हुन सां सावधानु रहण घुरिजे छाकाणि त हिन सां तव्हांजे अॻियां दिक़तु थी सघे थी छाकाणि त हिन कुड़े संदेशु में हिकु लिंक हूंदी आहे जंहिंजी बिना जांच पड़तालु करे अगरि तव्हां हुन ते प्रेस करे छॾियो तव्हांखे अॻियां अॻिते वधी करे ॾाढी वॾी मुसीबतु जो सामिनो करिणो पवे थो ॿी ॻाल्हि तव्हां अगरि कहिड़े होटल जे कमिरे में वञो त त हुते वञी करे तव्हांखे ॾाढी सुरक्षा जो ख्यालु रखिणो खपे पहिरियों त तव्हांखे सभिनि खां पहिरीं होटल जे कमिरे में घुसण खां पोइ कमिरे जी दरवाजे खे कहिड़ो लॻाइण खपे ॿी जो बि खिड़कियूं खुलियलु हुजे हुननि खे बंदि करे रखणु खपे ऐं होटल जे कमिरे में तव्हांजे लाइ जेतिरी बि ख़ासि ऐं उपयोगी शयूं आहिनि हुनखे पाण सां गॾु रखिणो खपे टी ॻाल्हि मिलावटी खाने खे खाधे खे या मिलावटी पाणी खे न पीअण घुरिजे छा ख़बर त हिन सां तव्हांजे स्वास्थ्यु ते ॾाढो वॾो असरु थी सघे थो ऐं ॿी ॻाल्हि हीअं आहे अगरि तव्हां किथे कार में या बस में ट्रेवल कयो था त तव्हांखे शराब पी करे गाॾी न हलाइण घुरिजे छा ख़बर त हिन सां तव्हांसां गॾु गॾु जो तव्हांसां हलण वारा माण्हू आहिनि हुननि जे बि ॾाढो वॾो नुकसानु थी सघे थो ऐं अॻिते वधंदे मां हेतिरो चई सघां थी जॾहिं तव्हां आसे पासे किथे वञो था त तव्हांखे जागरुक रहण घुरिजे भले तव्हां आसे पासे वञो या किथे बि वञो तव्हांखे हर जॻह ते जागरुकता रखिणी खपे तव्हां जागरुक रहंदा तॾहिं ई तव्हां ॿिए कंहिंखे बि जागरुक रखी सघंदा आखिर में मां एतिरो ई चवंदसि त जागो ऐं पंहिंजी पाण खे पंहिंजी रक्षा खे तव्हांखे ई ॾिसणो आहे